ميں نے حال ہى ميں ايک کولر خريدا تھا جو كہ بجاج كمپنى كا تھا جس كى قيمت چار ہزار روپیے تھى ميں نے جب اس كا استعمال كرا تو ميں نے پايا كہ اس کے بہت سارے فائدے ہيں جس كو استعمال كے بعد ميں نے ديكھا كولر كا وزن بہت كم تھا كولر چلتے وقت بہت كم آواز كرتا ہے كولر كى موٹر كولر كى پنكھڑياں سب صحيح سے كام كرتى ہيں كولر ميں زيادہ پانى آ سكتا ہے كم آواز كرتا ہے